السلام علیکم سر آپ کا پروڈکٹ بہت اچھا تھا بہت صحیح چل رہی ہے ہماری مشین بڑھیا ہے اچھی ہے کپڑے صاف دھلتے ہیں بٹ تھوڑا سا یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں دھیرے چلنے لگتی ہے کسی ٹائم ویسے بہت بڑھیا ہے بہت اچھی ہے شکریہ